गुजरात में हिकिड़ी जॻहि आहे कच्छ जेकी नाले सां ॾाढी प्रसिद्ध आहे कच्छ खे हुंअ त सभई सुञाणनि हिते ॿ नदियूं आहिनि हिकिड़ी खारी नदी आहे हिकिड़ी गंगा जी जे नाले सां प्रसिद्ध आहे उहा नदी जेको पाणी ईंदो आहे उहो पहाड़ जे अंदरां खां ईंदो आहे ऐं एॾो फ़्रेश पाणी ईंदो आहे एकदमि सुठो पाणी नारेल वांगुरु मिठो जीअं नारेल जो पाणी पिया पियूं पाण ॾाढो सुठो पाणी ईंदो आहे फ़्रेश पाणी ईंदो आहे उते ई नदी आहे नंढी जंहिं में जिते घणई माण्हू घुमण लाइ ईंदा आहिनि उते अची करे उहो बि वीचारु कंदा आहिनि की पाणी हेॾो मिठो जीअं नारेल जो पाणी पिया पियूं पाण हेॾो मिठो पाणी अचे कीअं थो किथां थो अचे उहो अञा ताईं कंहिं खे ख़बरु ई कान्हे पर पाणी जेको अचे थो उहो कंटीन्यूअस अचे थो मतिलबु लॻातारु अचे थो उन उते हिकु नंढो मंदरु बि ठहियो पियो आहे माण्हू ईंदा आहिनि घुमणु त उते मछियूं बि ॾिसंदा आहिनि नदीअ में जामु सारियूं आहिनि कुझु मछियुनि जी ख़ोराक बि खणी ईंदा आहिनि ऐं कुझु जेके आहिनि माण्हू उहो मछी पकड़ण जी उते कोशिशि बि कंदा आहिनि पर मां कॾहिं इहो कमु कयो कोन्हे पर हा मां उते घुमणु ज़रूरु वियो आहियां ऐं दर्शन बि कया आहिनि मंदर जा ऐं उहो पाणी बि पी ॾिठो आहे त उहा नदी ॾाढी सुठी आहे